हाँ हम कुछ खेल और स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं और यहाँ पर हमको कोई भी खेल बहुत कम खिलाए जाते हैं और स्कॉलरशिप भी हमको नहीं दी जाती है और हमारे इसके बारे में और बता सकते हैं कि यहाँ पर यदि कोई स्कूल का टीचर है वो ही अपने हिंसाब से स्कॉलरशिप लेकर वो खा जाते हैं यहाँ पर बहुत ही घुसपेट है औ यहाँ पर क्या है कि किसी का भी खेल का कोई भी पैसा आता है बच्चों का वो गुरुजी यानि मास्टर खा जाते हैं वो हमको इससे कभी जानना चाहेंगे और चाहते भी थे लेकिन वो हमसे मना कर देते थे कि ऐसा कुछ नहीं आया है और आप तो न्याय तक ही खेलो और बस यहीं तक ही खेलते रह जाते थे और स्कॉलरशिप जो आती थी उसको हमारे मास्टर ही सभी मिलकर स्टाफ़ वाले सब खा जाते थे